يوں تو سفر كرنا مجھے بہت پسند ہے ميں اكثر سفر پہ جايا كرتا ہوں سفر پہ ميں فيملى ود فيملى بھى فيملى كے ساتھ بھى جايا كرتا ہوں اور دوستوں كے ساتھ بھى جاتا ہوں ليكن زيادہ مزہ مجھے دوستوں كے ساتھ ميں آتا ہے فيملى كے ساتھ بھى مزہ آتا ہے ليكن فيملى كے ساتھ گھومنا ايک الگ چيز ہے وہ ہم بہت ہى شانتى سے سوفسٹيكيٹڈ طريقے سے گھومتے ہيں اور دوستوں كے ساتھ بلا بنا كسىى ٹينشن كے گھومنا ہوتا ہے مجھے عام طور سے دوستوں كے ساتھ گھومنا بہت زيادہ پسند ہے ميں اكثر ميرے دوستوں كے ساتھ ميں ہم لوگ جيسے ابھى ہم لوگ عيد كے دوران ميں ہم لوگ كشمير ہو كے آئے كشمير جانے كے ليے ہمارا جو بجٹ تھا وہ تھا بيس ہزار روپئے كے اوپر كا کچھ بجٹ تھا تو ہم دوستوں نے ايک پلان بنايا كہ يار اگر سب پانچ سو روپیہ ہفتے كے حساب سے ايک دوست كے پاس پيسے جمع كريں گے تو سال بھر ميں ہم لوگوں نے كچھ چوبيس ہزار روپئے جمع كرے اور ہم گھومنے كے ليے گئے تو مجھے دوستوں كے ساتھ جو ہوتى پلاننگس وہ بہت اچھى لگتى ہے